बीस एक दुइ हजार पचीस पनरह पाँच दुइ हजार उनतिस चौदह चारि उनैस सओ निनानवे दस नओ दुइ हजार चौदह उनैस एक उनैस सओ एकानवे